ठीके छी हम जाइ तऽ छी ट्रेनमे हम जाइत छी आइ दरभङ्गा जाइत छी पूर्णियासँ हँ

हँ हम जाइत छी हमर बड़का लड़का लड़का जाइए आ हमर गोतनीसभ छै हँ एक डिक्कीमऽ नहि छियै अलग अलग डिक्कीमऽ चढ़ि गेल छियै हँ

हमर अनीता देबी

गामके

गामके नाम वही पूर्णिया सुनय दिअ हाँ गाड़ी आर चलैत छै हाँ बाजू आ टिकट तीनगो दू लड़का एक लड़की हँ हाँ तऽ हम तऽ बेटीकऽ मऽ अखनियो अगिला महीनामऽ गेल छलियै कुछ घटना भऽ गेलय तऽ ओतय जाइ आबिते छियै बेटियो हमर परसू तरसू आयल छलह पूजा करयलऽ हँ जाइत छियै हाँ ओतय गेल छियै सिंघेशर गेल छियै कपिलेश्वरगेल छियै बबोधाम गेल छी हँ

आ ओतहुँ गेल छी बहुत सफ शक्ति छै हुनकोमऽ दए